हँ हँ हँ हँ हँ ओकरा सबेरे उठि कऽ सबेरे उठू खूब सबेरमे उठिके एक्सरसाइज करू आ एक्सरसाइज कए कऽ जब आयबै तऽ कनिटा रुचि लागत खाइयोमे आ ठण्डा चीज खाउ पानि इस्तेमाल बेसी करू पानि यूज करू बेसी आ दही दूध सेहो इस्तेमाल करू ई सब जे करबै ने तऽ ओहि सऽ गर्मीसे किछु राहत मिलत नेबो मिलए तऽ नेबो दए सकै छियै गर्मीके जे छियै ने ओहिसे बहुत एक्सरसाइज बहुत पैघ काम करत ओ जे सबेरके टहलबै ने टहलैके बाद एक्सरसाइज केलाके बाद खाइयोमे नीक लागै छै सबकिछुमे रुचि लागत आ गर्मी सऽ राहत मिलत आ भोजनो के जे छै से एकदम हँ हँ पानि एक्सरसाइज एक्सरसाइज बेसी करना छै एक्सरसाइज बेसी करना छै एक्सरसाइज कए कऽ तकर बाद जे छै से भोजनमे एकदम वएह जे कहलहुॅं नेबो सेहो होना चाही पानी जादे सेवन करू ओहिसे ठण्डापन आयत आ दूध दही सेहो कनिटा जोर देबै लिए गर्मीके राहत छियै ओ ठण्डापन

गर्मीके बचावके लिए आ ओ जे छै अखनका जे स्वास्थ्यके लिए एक्सरसाइज बहुत पैघ चीज छियै हँ एक्सरसाइज भोरके एक्सरसाइज बहुत जरुरी छै आ ठण्डा फल तल एकटा अगर सबेरके हुए पपीता तपीता खाउ पपीता लताम ई सब चीज खाउ ओहो से कनिटा राहत मिलै छै हँ केला खाउ एहि सबसे कनिटा बॉडीमे राहत आबै छै एहि सब सऽ सबकिछु तन्दुरुस्त रहत ओहि सऽ सबकिछु एकदम टनाटन भए जाएत एकदम आ ओहि सऽ बहुत रियायत मिलत इएह सब छै पानि लेकिन यूज करू एक्सरसाइज हँ हँ पानि पीना छै एक्सरसाइजो करना छै सब राहत मिल जेतै सएह छै आ गर्मी तऽ एखन भयंकर छै गर्मी से तऽ सबके एखन बुझेतै हँ ओहोमे लाइन कटि जाइ छै अइ सबसे दिक्कत हएत ओकर निजात भी वएह सबसे बढ़ियाँ उपाय छै